ہم اپنے گھر میں مختلف مشروبات بناتے ہیں جیسے دودھ کا شربت اس میں بادام پستےڈالتے ہیں اور اسی طرح سے روح افزا جو ہوتا ہے اس کو پانی میں گھول کر اس میں ہلکا سا نیبو نچوڑ لیتے ہیں اور اس طرح کے الگ الگ مشروبات ہم گھر میں بنا سکتے ہیں اور بناتے ہیں اور ایک سرکہ ہوتا ہے یہ بھی مشروبات میں آتا ہے سرکہ بھی بنا سکتے ہیں گھر میں آپ